नोंथांनि द'खाननिफ्राय आं बा लाख द'जि रोजा रांनि मोनसे बेसाद लांनो बे बेसाद बायनायनि थाखाय आंनो नैजि जौखोन्दो दिसकाउन्ट कुपन बानायना नोंथाङा आंनो होनांगोन